आतांच्या काळार तरी कोंकणी सगळ्यांक समजता गोंयकार तर सगळो कोंकणीच उलयता आनी भायले जे कोण येवन गोंयान रावल्यात पळय तेवूय रोकडे कोंकणी शिकतात जर आतां आमी डॉक्टरागेर गेलीं जाल्यार तांकां गोंयकार कोण आनी भायलो कोण हें समजना तेंवूय तांच्या कडेन आमची कोंकणी उलयतात आनी डॉक्टरांक अशें दिसता की गोंयकार आसा तोयी बी भायलो तेन्ना आमकां हीं आव्हानां सोंसचीं पडटात म्हणल्यार गोंयकार जावन आमकां गोंयकारपण अशें दिसना आनीक एक एक फावट आमी भायर गेलीं जाल्यार आमकां तांची लँग्वेज कळना भायली कोंकणी उलयली जाल्यार तांकां समजना आनीक तांच्या कडेन कम्युनिकेट करतले जाल्यार आमकां मातशें त्रास जातात आनीक कोंकणी तर गोंयकार सामकी आपापल्या गोंयकार भावां कडेन बरे तरेन उलयतात त्या खातीर आव्हानां फक्त जेन्ना आमी भायर वतात तेन्नाच चड सोंसची पडटात